हाँ मैंने कार्यस्थल पर एक बार चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम किया था इसके अंदर हमें घर में गाँव के अंदर जो में बालिकाएँ हैं उन बालिकाओं को उनके घर के अंदर मम्मी पापा को उनके घरवालों को समझा कर के उन लड़कियों को जो स्कूल में नहीं जाती हैं उनको स्कूल में भेजने पर कार्य करना था तो इस समय मुझे यह काफी चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट लगा था और इस समय मेरे सामने यही चुनौती रहती थी क्योंकि जो कई आज भी कई गाँव के अंदर कई ऐसे परिवार है जो अपने लड़कियों को स्कूल में पढ़ाने के लिए नहीं भेजते हैं तो उसमें उस समय उन घरवालों को समझाना उनकी और बच्चियों को तैयार करना और उन्हें स्कूल भेजना यह काफ़ी मेरे लिए चुनौतीपूर्ण काम रहा था और मुझे यही परिस्थितियाँ सबसे ज़्यादा कठिन लगती थी कि उनके परिवार वालों को किस तरह से समझाया जाए किस तरह से उन्हें प्रोत्साहित किया जाए अगर बच्चियाँ पढ़ने वाली होती हैं और उनके माँ बाप उन्हें नहीं भेजते हैं या माँ बाप उन्हें भेजते हैं बच्चियाँ नहीं आ पाती है तो मेरे लिए काफ़ी परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि मुझे उन लड़कियों को घरवालों को समझा के स्कूल भेजना होता था